आंनि बुंनांगौआ बेनो माने दैफोरा देरबोयोब्ला माने दै सेर सेराव जोंनि न'फोरा थायो दै सेराव न' थानायफोरा माने दैआ गिदिर देरनानै माने देरनानै होयोब्ला जोंहा बेराद खस्त' जायो थांनानै थानो थाखाय हा हु गासैबो बागान बारि गासैबो माने बे दैआनो खुरखानानै लांजोबो होनबा बे समाव जोंहा हालाय हाफाय बेराद दुखु नांथाव जानानै फैयो आरो जों बेफोरबायदि बाना दै गिदिरफोरावहाय जों माने हमनानै जानोबो हाया नाखौ माने जों बे दै गिदिरफोरनि दालायफोरावनो माने जों फिसा फिसौ दैफोरावनो माने जों हमनानै जायो बेफोरावनो नागिरबायनानैहाय आरो मालाबाबो बेफोरबायदि दै गिदिरफोराव जों हाबनानैबो हमनो हाया बिदि जानानै होयो आरोना बिदिनो दैफोरा देरबोब्ला बिराद बागान बारि गासैबो हा हु खुरख्ला लांनायनि थाखाय अनेक बेराद बेफोरबायदियावनो दुखु नाङो जोङो होनब्ला जोंहा थांनानै थानो थाखाय फिसा फिसौखौ लानानै जोबोद खस्त' जायो ओमफ्राय बिदिनो दै गिदिरफोरावबो हमनानै जानो हाया नालाय जों बेफोरबायदि दै फिसा फिसौफोरावनो जों मोननायफोरबायदि नागिरनानैहाय जेराव मोनगोन बायदि बेफोरावनो जों नागिरबायनानैहाय खस्त' खालामनानै हमनानै जायो नाफोरखौ नागिरबायनानैहाय जोबोद खस्त'यै नागिरो जोङो माबायदि थेखन बायनानैहाय जों मुसारि लानानै माबायदि खस्त' खालामनानै मोनब्लाबो मोनाब्लाबो मानोना जोङो एकदमबारे एसे मोनब्ला हामगौ साननानै दा नाखौ मोनलांनानै जों फिसाफोरनो फाननानै बाजाराव फानहैनानै माने बेफोरजोंनो माइरं सेरसे सेरनै मोनबोगोन खोमा होननानै जों खस्त' खालामनानै जोङो माने बेफोरबायदि दै फिसा फिसौब्लाबो माने जोङो बेराद खस्त' खालामनानैबाबो मोनजानो लुबैनानै माने बेफोरजोंनो जोंहा न'खराव फिसा फिसौनो माइरं सेरसे सेरनै मोनबोनानैब्लाबो जाहो खानांगौ नालाय बेनिखायनो जों जोबोर खस्त' खालामो जों सानदुं अखाब्लाबो बेफोरबायदि नाखौ नागिरबायनानै बेनि अनगा आरो जोंहा जेबो गैया नाफोरखौनो नागिरबायो जों बिदिनो हमो जेखाइ खबाइ लानानै हमाब्लाबो जोङो बिदिनो मुसारिफोर लानानै थेखनबायनानै जों हमनानै लाबोयो लाबोनानै माने बेफोरखौनो जा मोनो बाजारफोराव लाङो ना बाजारफोराव लांबाबो माने बिदिनो जों हमनाय नाफोरा लकेल ना बायदि जाहैबाय नालाय जों लांस्लाबनो हाया बेफोरजोंनो जों फिसा फिसौखौ फोथांलांनो नाजायो आरो बेराद खस्त' माने दै गिदिरफोरावबो जों हाबनानैनो हमनो हाखाया नालाय जों बेफोरबायदिनो दै फिसा फिसौ जायगाफोरावनो नागिरनानै हमनानै लायो नाफोरखौहाय बेफोरबायदि खस्त' खालामनानैसो नाखौबो मोनो गोबांथार बिदिनो जेखाइफोरजों मोनाब्लाबो जांगाइ खबाइ लानानै थाङो जोङो गामला खदाल बेफोरबायदि लानानै थेखननानै हमनानै लानानै फैयो जोङो न'फ्रावहाय बेफोरखौनो मोनबोबा जोङो बाजारफोराव लाङो बिदिनो माबोरै फिसाफोरखौ जाहोनो हागोन बेफोरबायदिखौ बिराद दुखु नांथाव जों सानफ्रोमबो बिदिनो नागिरो आरो दासिमावबो जों अबाव मोनो अबाव मोना बे बबे जायगायाव मोनगोन बेफोरबायदिखौ हास्थायबायनानै नागिरबायनानै थाङो जों दुब्लिफोरावहाय बबे जायगायाव ना हमजागोन एबा बबे दलहा बबे दबाफ्रावहाय हमनानै मोनगोन बेफोरबायदिखौ जों दिनैसिमबो नागिरबायनानै खस्त' खालामनानै नागिरगासिनो हमगासिनो नाफोरखौ बिदिनो फोथांलांगासिनो दं न'खरफोरखौ बिदिनो आरो जों हाजिरा मोनबा जों हाजिरा मावो हाजिरा मोनैनि अनगा जों बे नाफोरखौनो दुखु खस्त' सानदुं अखा खाथिनानैब्लाबो जों नागिर हैयो आरोना हाग्रा बारिबाबो दैमा दैसा गासैबो दबा गासैबो बिलोफोरावनो नागिरबायो जों बेफोरबायदिनो नागिरनानै मोनबोबा गोसोफ्रा सान्थि जायो आरोना जोंहाबो माने जानाय लोंनाय खस्त'नालाय बेफोरबायदिजोंनो माइरं दैरं सेरसे सेरनै मैगं थाइगं बानलु साम्ब्राम बेफोरजोंनो मोनबोयो जोङो एखनबा समनि गेजेराव बिदिनो एसे सेरसे सेरनै मोनब्ला बिदिनो माइरंफोर थोराइनानै लाबोयो जों खस्त'नि गेजेरजों फिसाफोरखौ जाहोलांनो थाखायनो दा जों जोबोद खस्त'यै ना नागिरनानै जायो आरोना आंनि बुंनाया बेनो